चाबल तीस रुपे हँ हँ आरो अथी पचासी रुपे चनाके दालि मसूरके दालि पॉंच रूपा जादे नब्बे रुपे नहि कम नहि होतो केतना लेबहो कौन मसाला नहि डेढ़ सए रुपे किलो हल्दी हँ डेढ़ सए कम नहि करू तेल दै छियै डेढ़ सए रुपे किलो किलो नमक नमक दश रूपे किलो आलू बीस रुपे किलो नहि कम नहि आरो पाॅंच सए रुपे किलो बहुत महगा कम नहि होएतो सब चीज महगा भए गेलै महगाइ कारण सब लोग कम खर्च करैया कम खाइ जेना दिन का बतैलको रऽ लै लिहऽ ओकरे सने

बहुत भीड़ छौ दोसरका दोकानमे